देश जो आधारु जेको हूंदो आहे मीडिया हूंदो आहे जंहिंजे करे की मीडिया में असांखे अगरि सही तरीक़े सां काई बि ॻाल्हि हूंदी आहे क्लिअर क्लिअर ईंदी आहे निशपक्ष जेके चइबो आहे जंहिं में कोई मतिलबु सम्झो मिलावट न हुजे हुन सां छा देश तरक़ी कंदो आहे देश में अॼु जेको माहोल लॻो पियो आहे मीडिया हिकु साइड ॻाल्हाए थी हिकु साइड नथी ॻाल्हाए वन साइड ॾिसे थी जेको देश लाइ सुठो कोन्हे असांजे मतिलबु असांजे देश लाइ बि सुठो कोन्हे छोकी तरक़ी रुकी थी पए वन साइड जेको निशपक्ष हुजे जेका देश में जेको जैनवन जेका न्यूज़ आहे हुन जो हिकदमि सां क्लिअर क्लिअर में ख़बरु पवणु खपे हर नागरिक जो अधिकारु बि आहे ऐं हुन में लाइ करे मीडिया खे हेतिरो सरकार जे तर्फ़ां हेतिरो हुजणु खपे जंहिंजे करे की हुओ मीडिया असांखे जेका बि थिए थो गांव में चाहे शहर में कुझु बि वारदातूं थियनि थियूं या कुझु बि उलटो सीधो थिए थो त हुन जो निशपक्ष तरीक़े सां असांखे ख़बरु पवणु खपे ऐं असांखे जानकारी हुजणु खपे हुन जी हुन में ई असांजो सभु ईंदो सुठो आहे